मध्यम पीढ़ी आओर पुरान पीढ़ी जखने पुरान आओर मध्यमके बात होइ छै आओर भविष्यके बात होइ छै तऽ अन्तर तऽ छै बदलाव जरूरी छै आओर बदलाव जे छै से जिन्दगी होइ चाहे कार्यके होइ चाहे टेक्नोलॉजी होइ बिना बदलावके प्रगति विकास सम्भव नहि छै जँऽ हम गीता पुराणके बात करी तऽ ओहूमे भगवान कहलखिन हेँ जे बदलाव जरूरी छै आओर बदलावके लेल विनाश हेबै करतै उत्थानके लेल पतन हेबै करतै तऽ कहैके छै बात जे मध्यम पीढ़ी आओर पुरनका पीढ़ीमे जे अन्तर चलि रहल छै हुनकर जे सोच छै ताहिके बीचमे चूँकि दुनू पीढ़ी छथिन एखन बनल वर्तमान स्थितिमे जे मध्यम पीढ़ी आओर पुरनका पीढ़ी छै तऽ एहि बीचमे सन्तुलन जरूरी छै किछु हुनकर विचार किछु हुनकर अनुभव आओर हुनकर जे बात जे हुनकर जीवनशैली छै तकरो धिआनमे राखैत आओर चूँकि विकास जरूरी छै समयके सङ्गहि चलनाइ जरूरी छै दुनिआके सङ्गहि चलनाइ जरूरी छै ताहि दुआरे दुनूके बीचमे समन्वय बहुत जरूरी छै आओर अन्तरके जहाँ तक सवाल छै तऽ अन्तर तऽ हेबे करतै जखनहि पीढ़ी बदलि गेलै तऽ अन्तर हेबे करतै हुनकर सोच आओर हमरासबके मध्यम वर्गके मध्यम पीढ़ीके सोचमे किछु छै अन्तर लेकिन ओहिके बीचमे समन्वय बनाएल जेतै आओर समन्वय बनाकऽ चलबाके चाही ताहिसँ की हेतै तऽ दुनू गोटा ठीक रहताह